किसाननि खे कर्ज़ माफ़ करण त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे हो करण बि खपे कॾहिं कॾहिं सुखो पंहिंजी वेंदो आहे या कॾहिं कॾहिं बारिशा घटि पवंदियूं आहिनि जंहिंजे करे किसान जी फसल न थी पवंदी आहे त सरकार खां कुझु कर्ज़ किसान वठियल हूंदो आहे जंहिंखे की सरकार उन खे माफ़ करे मदद करणु चाहिंदी आहे इयो लाभ उठाइण लाइ किसाननि खे ॾेखाइणो पवंदो आहे की असां जी फसल न थी पाई आहे या फसल ख़राब थी वई आहे जेको की गौरमेंट जो कोई अधिकारी अची करे उनजो सर्वे कंदा आहिनि और ॾिसंदा आहिनि की उनजी फसल खराब थी वई या फसल घटि थी आई आहे त हिन करे हुनखे गौरमेंट कर्ज़ माफ़ करे सघंदी आहे और कंदी बि आहे या असांजी बि ॾाढी सुठी नीती आहे की किसान जी फसल घटि थिए त उनखे कर्ज़ माफ़ करे सघंदा आहिनि बाक़ी किसाननि खे उते वञी करे एप्लीकेशन करिणी पवंदी आहे जंहिंजे करे उहो उनजो सर्वे थींदो आहे त मुहिंजी फसल घटि थी आहे जंहिंखे कोई अधिकारी ॾिसी करे उन्हनि जो सर्वे करे वेंदा आहिनि ऐं उन्हनि जी कर्ज़ माफ़ करण जी कोशिशि कराईंदा आहिनि जेकी थी रई आहे